हाँ मैंने ड्राइंग क्लास वर्कशॉप में भाग लिया था जिसमें मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा था मैंने एक प्रकृति से रिलेटेड एक चित्र बनाया था जिसमें मैंने ढलती हुई शाम का चित्र बनाया था तो वहाँ पर मेरे चित्र को बहुत ही ज़्यादा पसंद किया गया था उसके अंदर मैंने बहुत ही सफाई से ढलती हुई शाम का प्रदर्शन किया और पक्षियों का प्राकृतिक सुंदरता का वर्णन किया था उस वर्कशॉप में मेरी पेंटिंग को बहुत अच्छे से बताया गया और वहाँ पर जब लोग जो देखने आए थे जिन उन लोगों ने मेरी पेंटिंग की बहुत ही ज़्यादा तारीफ की तो मेरा अनुभव ये रहा था कि ज़्यादातर मैं बहुत सारी प्रकार प्रकार की चित्रकारी करती हूँ परंतु जब मैंने प्राकर्तिक सुंदरता का चित्रण किया तो उसका ज़्यादा महत्व रहा